ॾिसो अगरि असां ॻाल्हि करू मुर्सनि जी त हो त इलाही चीज़ा पाईंदा आहिनि जीअं अजरक पाईंदा आहिनि अजरक छा थींदो आहे छपेदार शॉल फिर उहो पाईंदा आहिनि घेरदार कुर्तो सलवार धोती और सिंधी टोपी इहे सभु उहो पाईंदा आहिनि और रंग बिरंगा अंकारी वारा कुर्ता इहे सभु पाईंदा आहिनि और अगरि असां ॻाल्हि कयूं जारियूं जी जारियूं है न तो हुन उहो सभु छा पाईंदा आहिनि घाघरी घाघरी छा लंबी स्कर्ट फिर उहो चोली इहे सभु पाईंदा आहिनि उहो बि अजरक पाईंदा आहिनि ओढ़नी और चुन्नी इहे सभु रओ और शीशा वारा कुर्ता और इहे सभु क कननि में वारो बि पाईंदा आहिनि पेरनि में शीर बि पाईंदा आहिनि और इहे सभु चूड़ियां बाजबंद झुमका इहे सभु पाईंदा आहिनि ठीकु आहे फिर